हैलो केसर केसर ते बड़ा मैंहगा तुसें केह् करना ओह् मेरी दकान ऐ इद्धर कटरै तुस कुद्धर जा दे माता बैश्णो हां ते माता बैश्णो दे कन्नै गै कटरा पैह्ले आंदा कटरै बिच्च हां मेन बजार बिच्च दकान ऐ साढ़ी कटरै

में तुसेंगी दस्सनां उत्थें प्रेम ढाबा इक प्रेम ढाबे दे कन्नै गै दकान ऐ जरनल स्टोर गुप्ता हां गुप्ता जरनल स्टोर ठीक ऐ उत्थें तुसें आइयै ते लेई लैना पर मैंह्गा बड़ा ई ओह् केसर केसर सत्त सौ रपेआ पाऽ ऐ हां ते ठीक ऐ ठीक लाल मरच सस्ती गै त्रै सौ रपेआ किलो होनी ऐ हां कोई गल्ल नी एह् बारां बजे धोड़ी खुल्ली गै रौह्नी रातीं दे